हेल्लो हॅं कहियौ हॅं हिसाब जऽ पिछला तेइस मई के अहाँ हमरा दिअ हाँ पूरा डिटेल मे हमरा दिअ ताकि हम एकरा आगाँ बढ़ा सकी हमरा समस्या नहि हुए हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

किये तऽ एहिमे दिक्कत के एहि दिक्कत चूँकि सामना भय रहल छै माइन कऽ चलू घाटा छै एकरा अपना सब केना सुधार कय सकै छियै या ओकर कारण की छै अच्छा अपना तरफसॅं की कय सकै छी जाहिसॅं की एकर अपना सब के आ हिसाब किताब यऽ अपना सब के जे पाय फैदा हुए एकरा लेल अपना सब की करि सकै छियै किछो नया एज मे हूँ हूँ हूँ अच्छा हूँ हूँ हूँ अच्छा एहि बेर के अपना सब के कम्पनी जे छै कतय कतय काज केलकै कोन कोन जिला मे काज कयने छै अच्छा मखाना मछली के क्षेत्र मे काज भेल छै इएह ने कोन जिला कोन कोन रहै आइ धरि अच्छा अच्छा यौ बहुत बढ़िऑं पुर्णियाॅं के जतेक स्टाफ छै सब के सॅंगे एकटा मीटिंग राखू आर मीटिंग राखलाक बाद सबके एकरा विषय पर इंट्रोडूस कराबू जे केना अपना सबके फायदा हुए और कम्पनी केना बढ़ैक किये कि जेना कम्पनी बढ़तै तऽ सेलरी बढ़तै और सेलरी बढ़तै तऽ एकरा मे सबके फायदा हेतै एहि पर विशेष ध्यान देबै एक दू जगह पे एहि योजना के दस सॅं पन्द्रह तारीख के बीच मे एकटा मीटिंग राखना छै जाहिसॅं हम एकरा पर विस्तारसॅं अपना सबके चर्चा करना छै हूंह अपने तरफसॅं कोइ आर लास्ट प्रतिक्रिया ठीक छै ठीक छै ठीक छै राखै छी ठीक छै राखू